पर्यटनाच्या नजरेन जर खंयच्यो म्हत्वाच्यो चार पांच जागे भारत देशान आसात तातूंत गोंय राज्य जम्मू अँड काश्मिर केरळ राजस्थान हांचो उल्लेख करचो पडटलो पयली गजाल म्हणजे सोबीत सैम सगळ्यां जाग्यांक लाबलां आनी त्या शिवाय प्रत्येक जाग्याचे एक वैशिश्ट आसा गोंय आपल्या दर्यावेळे खातीर खूब फामाद आसा जम्मू काश्मिर आपल्या दोंगरा खातीर ओके बर्फाचे दोंगर ओके हिमालयाचो हिमालयातले जे दोंगर खंय येतात ते केरळा बॅक वॉटर टुरिझम आनी आर्युवेदिक मेडिसीन हाज्या बद्दल खूब फामाद आसा आनी राजास्थानाचे दायज तांचे राजा राजवाडे आनी किल्ले जे जगभर प्रसिद्द आसा